डांस मुंहिंजी जीवन ते सुठो असरु विधो हे डांस करण महिल मां पंहिंजा दुख भुलजी वेंदी आहियां सभु कुझु सुठो सुठो मनु मोहींदड़ लॻंदो आहे